किसान जो कुत्ता पालता है तो उसको अच्छी तरह से देखभाल करता है समय पर नहाते धोते हैं खाना उसका अच्छी ढंग से उसका देते हैं चाय बिस्किट भी देते हैं

अगर वो मीट खाता है तो उसको मीट भी देते हैं सुबह को घुमाने फिराने के लिए सुबह शाम जाते हैं कहीं लैट्रिन वगैरह करवा के फिर अच्छी तरह से स्नान वगैरह करवा देते हैं साबुन से भी नहाना पड़ता है और उसके लिए बीमारियों के टीकाकरण बीमारी के लिए टीकाकरण भी करते हैं जिससे कि मनुष्य को अगर काटता है तो उसका जहर नहीं लगता है और उसको घुमाने के लिए जाते हैं सोने के लिए भी उसका अच्छी तरह देखभाल करते हैं सोने के लिए उसको अच्छे से उसका निगरानी कडरते हैं और समय पर उसका खाना पीना देते रहते हैं

टीकाकरण के लिए दवाई भी देते हैं मनुष्य अगर काटता है मनुष्य के ओ तो उसका जहर नहीं लगता है फिर भी उसका नहा धो नहाते धो धाेते हैं

इसलिए कुत्ता पालतू कुत्ता बहुत ही मनुष्य का एक अपना सदस्य हो जाता परिवार का एक सदस्य बन जाता है जब भी कहीं जाते हैं तो

ओ ओ उसके मालिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है तैयार हो जाता है अपने से पहले ओ गाड़ी पर बैठ जाता है जाने से पहले ही पर फिर भी वो उसके फिर जहाँ से जाते हैं वो वहाँ ले जाते हैं